جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی وہ اصل میں آپ کی دکان سے مجھے لینا تھا وہ بخار کی دوا لینی تھی تو اس پہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے کیا کچھ کتنا مل جائے گا اس پہ ابھی اچھا یہ تو شاید پہلے آپ اور زیادہ دیتے تھے نا ڈسکاؤنٹ ہاں نہیں کیونکہ آپ کے دکان سے ہم پہلے بھی لیے ہیں دوا وغیرہ

اچھا اچھا کمپنی کی طرف سے ہی ہے اچھا ہاں نہیں نہیں کیونکہ آپ سے پہلے بھی لے چکے ہیں آپ کے یہاں سے

اچھا یہ بتائیے اس میں کوریج انسورنس کتنا آئے گا اچھا بند ہو گیا

اچھا اچھا نہیں پہلے تو لگتا ہے کہ شاید دے رہ تھے آپ اچھا اچھا نہیں مجھے اور بھی دوائیاں لینی تھی تو سوچا کہ آپ سے جو ہے نا معلوم کرنا اچھا اچھا ڈسکاؤنٹ کم ہو جائے گا ابھی تو کوریج انشورنس بھی جو ہے بند ہو گیا ہے ہے نا ابھی دیکھیے آپ کے پرانے کسٹمر ہیں تھوڑا سا دھیان رکھیے

جی جی اچھا چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ میں آپ ملتا ہوں آپ سے ہے نا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں ملتے ہیں پھر اللہ حافظ